हेलो तिवारी स्टेसनरी से बोल रहें हाँ मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ एक्चुअली मुझे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ यह स्टेसनरी के आइटम्स चाहिए थे जैसे कैंची और पेपर क्लिप है कैलकुलेटर है मार्कर है तो थोड़े ज़्यादा भी चाहिए तो आपके पास कैसा क्या रहेगा जैसे कैंची और इनका आप मुझे थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि कितना क्या रहेगा दस कैंची दस दस चाहिए चारो चीज़ें

हाँ दस दस चाहिए हाँ दस दस चाहिए रेन्ज पहले आप मुझे बता दीजिए आपका कितना क्या पड़ेगा मतलब इनका टोटल एक अंदाज़ आप बता दें तो फ़िर उस हिसाब से मैं डन करूँ हाँ बहुत हाई क्वालिटी भी नहीं और बहुत लो क्वालिटी भी नहीं चाहिए मीडियम क्वालिटी का चाहिए जो बच्चे यूज कर सके आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह के लिए चाहिए बच्चों के लिए तो इसलिए अच्छा ही थ चाहिए थोड़ा हाँ हाँ तो आप इनका बता दीजिए कैसा क्या लगाएँगे जैसे कैलकुलेटर आप कितने का रहेगा आपके पास जो है

अच्छा हाँ पेपर क्लिप और इसका मार्कर का क्या रहेगा

हाँ हाँ नहीं तो आप कैलकुलेटर में थोड़ा सा कीजिए क्योंकि एक तो ज़्यादा पीस भी ले रहे हैं तो जितना आप बता रहें एँ उस हिसाब से तो काफी ज़्यादा लग रहा है मुझे अमाउन्ट

अच्छा

अच्छा तो चलिए ठीक फ़िर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगी एड्रेस तो फ़िर आप हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है फ़िर हाँ हाँ कल देख लेते कल ले लेते हैं ओके